मां सिंधी थी करे बि मां गुजराती खाधा ठाहिया आहिनि जीअं त ढोकला थेपला मां मदरासी खाधा बि ठाहिया आहिनि जीअं त इटली सांभर मेदू वड़ा डोसा ऐं चाइनीज़ खाधा बि ठाहिया आहिनि जीअं त नूडल्स मंचूरन अञा बि अलॻि अलॻि प्रांतनि जो खाधा ठाहिया आहिनि